नमस्कार मैम जी बताइए जी फूल आपको मिल जाएँगे हाँ हाँ जिस तरह के चाहिए आपको सब फूल मिल जाएँगे हमारे वहाँ गुलाब के गेंदे के कनेर के चमेली के और गुड़हल के हर तरह के फूल आपको मिल जाएँगे और उसमें बस क्या रहेगा कि हर फूल का रेट अलग अलग रहेगा आप रेट हमसे पता कर लीजिएगा आइएगा ह तो अपनी क्वान्टिटी देख लीजिएगा कितने कितने किस किस टाइप के फूल आपको लेने हैं तो उसी हिसाब से आप बता दीजिएगा आपको हर तरह के फूल आपको मिल जाएँगे अपनी पसंद आप देख लीजिएगा कौन कौन से फूल आपको पसंद हैं कैसे कैसे फूल पसंद हैं सब कलर के सब तरह के फूल आपको मिलेंगे अब आप देख लीजिए आपको कैसे फूल चाहिए बताइएगा जी मिल जाएँगे आपको अच्छा अच्छा गेंदे का भी फूल आपको मिल जाएगा गेंदे की माला भी मिल जाएगी आपको फूल की गेंदे के फूल आपको मिल जाएँगे और माला भी मिल जाएगी गेंदे का फूल हमारे पास सौ रुपये किलो होगा

गेंदे का फूल मैडम होगा सौ रुपये किलो और जो गेंदे के फूल की माला आएगी वे आएंगी चालीस रुपये की और गुलाब का जो फूल होगा वह मैम आपको मिल जाएगा दस रुपये पीस के हिसाब से मिल जाएगा हाँ दस रुपये पीस के हिसाब से लग जाएगा क्योंकि वह किलो में नहीं आता है वह पीस में आता है तो वह आपको पीस में मिल जाएगा नहीं कम अब आप दुकान पर आएँगी हमारे वहाँ तो कम भी कर देंगे ऐसी कोई बात नहीं है आप क्वान्टिटी बताइए कितना लेंगी आप तो थोड़ा बहुत रेट का कन्सेसन देख लिया जाएगा जो भी होगा दस किलो आपको गेंदे का फूल चाहिए ठीक है मैम सौ रुपये किलो है आप बच्चों को भेज़ दीजिएगा आपको जो है पाँच रुपये किलो का रेट मैं और कम कर दूँगा आपकी बात नहीं काटेंगे पंचानवे रुपये किलो मैं आपको लगा दूँगा गुलाब का तो मैम दस रुपये पर पीस ही रहेगा बट गेंदे मैं सौ रुपये बता रहा तो मैंने पंचानवे कर दिया है बाक़ी आप बच्चों को भेजिए तो देख लेते हैं अगर और कुछ हो जाता है तो गुंजाइश कर देंगे ऐसी कोई दिक़्क़त नहीं है ठीक है मैम आप भेज़ दीजिए उनको ठीक है नमस्ते मैम